सार्वजनिक परिवहन की वैसे तो बहुत सी चुनौतियाँ हैं सबसे पहले तो परिवहन में कमी दूसरा समय समय पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं जिस्से आगे की जो हमारे परिवहन का साधन होता है वह छूट जाती है कहीं भी किसी भी स्थान पे समय पे नहीं चलने के कारण गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं आगे की ट्रेन छूट जाती है साथ ही साथ बस का सफ़र हो तो रोड में गड्ढे हो गए हैं कहीं पे भी जाम लगा देते हैं रास्ता रोको जिस्से मुझे कई बार ऐसा अवसर आया है कि मेरे सामने का रिज़र्वेशन ट्रेन छूटने के कारण कैंसल हुआ मुझे पैसों के भी नुकसान हुआ समय का भी नुकसान हुआ